जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दैलां बोथोराव माइ आबादखौनो बांसिन खालामनाय जायो जों बयबो गामियाव थानाय सुबुं हिसाबै माइ आबाद माइ गायनानै जायो गोबाङानो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव बांसिनै खालामनाय जायो बिदिनो मेसें बोथोराव बिदिनो गोरान खेथि आबादखौ मावनाय जायो बेफोरो जाहैबाय सबाय सिबिं बेसर फाथो बायदिसिना आबादखौ जोङो मावनो मावजायो बेफोर आबादा मेसें बोथोराव मोजाङैनो जायो होननानै जों बे आबादखौ खालामनाय जायो अखा गोयै बोथोर समाव बेफोर आबादखौ मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोरावथ' जों माइ आबादखौनो खालामो माइनि माइनि मादाव बिफोरनो जाहैबाय माइब्रा जोसा बिदिनो गोबां आथिखालावथ' गोबां माइ गोदान गोदान माइ ओंखारबाय बेफोरनो जाय जाबाय जेनेबा मनिसुरि रनजित बायदि बायदि माइनि मुं आरोखि बेफोरखौ जों आबाद माइ गायनायाव माइ गायो आबाद खालामो जों दा दैज्लां बोथोरनि थाखाय बिफोर माइ आबादखौनो खालामो बेजों लोगोसे गोबां मैगंफोरखौबो दैज्लां बोथोराव मोनो बेजों बिदिनो मेसें बोथोरावबो बायदि बायदि मैगं खालामो दानि बोथोराव भेन्डि दैज्लांनि भेन्डि सबाय बिमा बेफोर गोबां मैगंफोर दंबावो बेफोरखौ दा गायनाय जायो मोननाय जायो आरो